सिलाई करने के समय हमेशा हमसे धागा टूट जाता था बहुत कठिनाई होती थी कभी सिलाई सुईं में धागा नहीं घुसता कभी बार बार धागा कट जाता कपड़ा काटने में कभी कभी डर सा लगा रहता था कि ख़राब हो जाएगा कट जाएगा तो ख़राब हो जाएगा तो ऐसे करके एक दो ख़राब भी हुआ उसके बाद लेकिन कोशिश जारी रखे कि हमको इस लक्ष्य को पूरा करना है तो इसके लिए हम फिर से उस पर मतलब ज़्यादा यह किए कैंची टैप मार्कर सबको ले करके उसके बाद जा करके पहले तो ऐसे ही माप लेते थे उसके बाद जा करके कटिंग करते थे हमेशा कैंची कभी कभी क़ैची ख़राब हो जाती थी कभी धागा सुईं में से निकल जाने के बाद यह सिलाई करते हैं तो नहीं यह उतर जाता फीता उतर जाता इतनी मुश्किल आती कभी उल्टा चल जाता बहुत कठिनाई होती थी सीने में उसके बाद करते करते तब जा करके वह धागा ऊगा टूटना तो कम हुआ उसके बाद जा करके सुईं भी टूट नहीं टूटती थी और यह फीता भी जल्दी नहीं उतरा जब कुछ दिन रेहर्सर हो गया तो यह एक दो महीना उसके बाद जा करके ई सब चीज़ का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन कपड़ा काटने समय हमेशा दिल में डर लगा रहता था कि कहीं ख़राब हो जाएगा कभी मतलब यह काटने में हाथ काँपने लग जाता था उसके बाद फिर जा करके फिर काटते थे काटते समय थोड़ा सा टेढ़ा बोकला यह भी हो जाता था उसके बाद करते ढरते तब सही समय पर ठीक हुआ सुधार हुआ एक बार और जैसे काटे काटने के लिए सीधा ए पटियाला पटियाला सलवार तो कट गिया उल्टा एक दम कंफ्यूजन हो जाता था दिल में अजीब तरीक़े से हाथ यह करने लगता था फिर उसके बाद करते करते आदत सी बन गया बनने के बाद जा करके फिर सही हुआ तो कभी कभी मतलब ख़राब हो करके भी सही हो जाता है आदमी अगर करना चाहे तो हर चीज़ अच्छी ही होती है मुश्किल का समाय सामना करने के बाद ही ए सफलता होती है और सफलता होने के बाद तब कामयाब हो जाते हैं आदमी लेकिन फिर भी कटाई वह चीज़ है कढ़ाई वह चीज़ है जो अच्छा कपड़ा ख़रीदिए तो फिर भी आदमी जिसका हाथ अच्छा फ्री नहीं चलता है तो उसको डर सा महसूस होता है कि कैसे करें इसको कैसे करना है यह सब मतलब प्रॉब्लम आ जाती है उसके बाद फिर अभी तो बहुत तरीक़े से पिन लगाते हैं पिन लगा करके पहले कपड़े को बिठा देते हैं बिठा करके उसके ऊपर नहीं होता है तो वज़न का सामान रख देते हैं रख करके तब कटिंग करते हैं उसके बाद कभी कभी तो जैसे धागा ले करके सुईं सुईं में धागा डाल करके हाथ से पहले वर्क कर लेते हैं बढ़िया कपड़ा रहता है तो उसके बाद उसको तब सिलाई डालते है तब फिर सुधार होता है होने के बाद जा करके अस्तर वाले कपड़े को भी इस तरीक़े से करते हैं और अस्तर वाला कपड़ा जो है ना सीने के समय बहुत प्रोब्लम होती है इतनी प्रोब्लम होती है जब नहीं आता था तब अब आ गया है तो कोई प्रोब्लम नहीं है नो प्रोब्लम अब किसी के लिए अच्छी जगह से जैसे हम लोग को सिलाई उलाई का सामान मिलता तो वह करते तो और ज़्यादा हाथ फ्री होता और लेकिन हम लोग के गाँव में तो कोई ऐसा उद्योग ही नहीं है करख़ाना ही नहीं है जिसमें आदमी जॉब भी करे कर सकता है इस तरीक़े का अब तो गली मोहल्ले में हर घर घर लड़की लेडीज सब सिलाई जानती है सीखी हुईं हैं तो वह सब कर लेती हैं तो हम लोगों को जैसे सीख करके भी जैसे कुछ कर दिखाना चाहते थे वह नहीं कर पाए इस बात का अफसोस है